भारतीय परंपरा ऐं सिंधी समाज जी परम्पराऊं ॾाढियूं मिलंदियूं आहिनि असांजी धार्मिक ऐं पूॼा जेकी बि असां कयूं था सिंधी भारतीय जेकी परम्पराऊं आहिनि उन में गहरो माण्हूनि जो विश्वास आहे ॿिन्हनि में बराबरु विश्वास आहे ऐं सिंधी समाज जा माण्हू भॻवान झूलेलाल जी पूॼा था कनि उहे उनजे समुदाय जो प्रमुख भॻवानु आहे त्योहार जी ॻाल्हि कजे त त्योहार ॾाढा महत्व था रखनि सिंधी समाज में त्योहार ॾाढा मल्हाईंदा आहिनि चेटीचंडु भॻवानु झूलेलाल जो जनमदिन थो अचे उन ॾींहुं त उहो बि ॾाढो सुठो मल्हाईंदा आहिनि मिली करे मल्हाईंदा आहिनि जीअं ॾियारी थी वई त ॾियारी सिंधी माण्हू बि था मल्हाइनि ऐं भारतीय परम्परा में ॾियारी बि सभु मल्हाईंदा आहिनि ऐं असांजा जेतिरा बि कार्यक्रम था थियनि नचणु टुपण जा असां सभु असांजा त्योहार था थियनि सभु माण्हू मिली था मल्हाइनि ऐं असांजा जीअं सिंधी असां रोटी में खाऊं था सिंधी बिरयानी सिंधी कढ़ी चांवर

ऐं शादियुनि जी ॻाल्हि कजे शादियुनि जी बि असांजी ॿई हिकु जहिड़ियूं आहिनि जीअं भारतीय समाज में परम्परा में बि शादियुं थियनि थियूं हुंअ ई असांजूं सिंधी रिवाज आहिनि वधीक अलॻि कान आहिनि हिक जहिड़ा ई आहिनि सभिनी जा सभु मिली करे हिकु जहिड़ा ई कमु था कनि ऐं असां जीअं त्योहारु ख़ुशीअ सां सुठे नमूने सां मल्हाईंदा आहियूं त भारतीय समाज में ॿिए माण्हू बि त्योहारु हुंअ ई त्योहारु होली ॾियारी राखी सभु सुठे तरीक़े सां मल्हाइनि ई था त भारतीय परम्परा ऐं सिंधी समाज जी परम्पराऊं ॿई हिकु जहिड़ियूं आहिनि ॿिनि ॿिन्हनि में हिकु जहिड़ी ॻाल्हि थी नज़रु अचे असांखे